मैं एक किताब लगातार दो से तीन घंटे लगातार मैं किताब अच्छे से पढ़ लेती हूँ और यदि मेरे चेप्टर में दस या पंद्रह लेशन हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा चेप्टर एक दिन में अच्छे से उसको मैं पढ़ लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ यदि पंद्रह सोलह लेसन हैं तो मुझे पढ़ने में दस से पंद्रह दिन लगता है और अच्छे से मैं उसका रिवीजन भी कर लेती हूँ एक मुझे किताब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और मैं तीव्रगति से पढ़ती हूँ मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं लेसन एक दिन में एक लेसन कम्प्लीट कर लिंग कर लेती हूँ और यदि दस प एक स्लैबस का एक स्लैबस में यदि पूरे पंद्रह सोलह लेसन हैं तो मैं मुझे पंद्रह से बीस दिन में पंद्रह से बीस दिन में लगातार मैं उसको पढ़ती हूँ क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं अदरवाइज चार पाँच सब्जेक्ट होता है तो उसको मिलाकर मैं कॉन्टीन्यु यदि मैं दो घंटे में एक लेसन अच्छे से ख़त्म कर सकती हूँ और मैज़ मैं तेज़ पढ़ती हूँ और मुझे पढ़ने का शौक़ भी है सब्जेक्ट मुझे सबसे अधिक रुचि हिंदी और संस्कृत इंग्लिश है इसको मैं तीनों कॉन्टीन्यु करती हूँ और मुझे यदि जादे ले स्लैबस में यदि स्लैबस लंबा है तो पढ़ने में ज्यादे जैसा स्लै मेरा स्लैबस उसी हिसाब मैं पढ़ती हूँ यदि कम लेसन है तो कम समय लगता है यदि ज़्यादा लेसन रहेंगे तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन में मेरा एक ले एक चेप्टर पूरा हो जाता है और यदि बीस पच्चीस चेप्टर हैं तो महीना लग जाता है पर मैं कॉन्टीन्यु दो घंटे लगातार पढ़ती हूँ मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और बीच बीच में रेस्ट लेती हूँ पर अगर बैठती हूँ पढ़ने मैं कॉन्टीन्यु दो घंटा पढ़ती हूँ